जय झूलेलाल मां पंहिंजी नौकिरी त करे चुकियो आहियां मां हाणे रिटायर थी चुकियो आहियां भविष्य में मां पंहिंजो समाज शेवा जो कमु में ई जोड़नि चाहियां थो इहे उहो ई कंदो आहियां हिते जेको मंदिर आहे जेको संत कंवरराम मंदिर आहे हुन में कोई बि जेको प्रोग्राम हूंदो आहे उन में पहुची करे शेवा कंदो आहियां समाज जी ॿिया ॿिया बि हुते जिते बि रस्ते में कोई मिलंदो आहे हुननि खे असां हैल्प कंदा आहियूं कंदो आहियां त मूंखे हाणे नौकिरी ऐं करियर जी ज़रूरुत कोन्हे मुंहिंजो त इहो समाज शेवा में ई रूचि वधीक आहे त उहो ई अॻिते करण जो वीचार आहे जय झूलेलाल